असांजे गुजरात राज्य में जूनागढ़ शहर में रहंदा आहियूं असां सिंधी धरम जा आहियूं हिन करे असांजे हिते अलॻि अलॻि तहिंवार मनाया वेंदा आहिनि झूलेलाल जा चालीह साहिब जा विर्त रखंदा आहियूं सभु सिंधी विर्त रखंदा ई जी कोशिश कंदा आहियूं चालीह ॾींहं झूलेलाल साहेब जी पूजा आराधना कंदा आहियूं चालीह ॾींहं खां जी पूरां वरती बि थींदी आहे छेज हणी करे पलउ पाईंदा आहियूं पूरा पूजा आराधना बि कंदा आहियूं लंगर प्रसाद खाराईंदा करे पूर्णा वरती कंदा आहियूं हिन विर्तु जुमे जुमे ॾींहुं सत्संगु कंदा आहिनि ऐं प्रसाद विरिहाईंदा आहिनि तहिंवार ॿिया बि सिंधियुनि जा विर्तु संस्कार जा मनाया वेंदा आहिनि जीअं त चंड टीजड़ी सार्तम गोगल इलाही सांस्कृतिक प्रोग्राम हूंदा आहिनि जंहिंमें असां असां भागु वठंदा आहियूं जूनागढ़ में ॿिया बि अलाई धर्म जा माण्हू रहंदा आहिनि जीअं त गुजराती वैष्णवी वग़ैरह आदि धर्म जा माण्हू रहंदा आहिनि हिन खां बि सांस्कृतिक कार्य में कार्यक्रम थींदा आहिनि जीअं त जन्माष्टमी रामनवमी होली वग़ैरह जंहिंमें बि असां भागु वठंदा आहियूं असांजे हिते विदेशी बि घुमणु ईंदा आहिनि हिकु भेरो त इहो थियो त विदेशी बि असांजे शिवरात्रीअ जे मेले में घुमणु आया हुआ